भारतनि सावथुन आरो देंखोगिरि देंखोफोरनि सोमोन्दै आं बिरात मोजांखौनो सानो मानोना जोंना भारत सावथुना बिरात जौगाबाय दा आथिखालाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो मोजां मोजां देंखोगिरिफोरबो दङ मोजां मोजां सावथुनगिरिफोरबो दङ आङो सावथुनफोरखौ फेमिलिनि काहानिखौ आं साबसिन मोनो ओमफ्राय आं बांसिन सिरियेल नायनो मोजांसिन मोनो ओमफ्राय आंनि मोजां मोनसिननाय फावखुंगुरनि मुङा शाहरुख खान ओमफ्राय फावखुंग्रिया दिपिका पादुकन आङो सावथुनफोरनि मेथाइफोरखौ रमान्टिकखौ साबसिन मोनो जा मोजां मोनो दुखु जाब्ला आङो खोनासङो बेनिखायनो जा मोजां मोनो दुखु समाव ए बे गानआ आंनि थाखायनो बे मेथाइआ आंनि थाखायनो बानाय जाथारदों बिदि मोनलाय लायो आङो बिरात मोजां मोनो मेथाइफोरखौ रमान्टिक मेथाइफोरखौ आं आंनि रोजाबगिरिनि साबसिन मोननाया अरजित सिं आं बिरात मोजां मोनो अरजित सिंखौ बिनि गाराङा बिरात मोजां जानो हानाय भारतनि सावथुन एबा देंखोगिरिफोरनि मादाव बेनो साबसिन देंखोगिरिफोरनि मादाव अरजित सिं बायदि दाबो रावबो मोजां गारांनि देंखोगिरि गैया आंनि साननाय बायदिबा अरजित सिङा बिरात सिम्पोल आलादाफोर बायदि आलादा देंखोगिरिफोर बायदि बेयो प्रावदि नङा बेनिखायनो आं बिरात मोजां मोनो देंखोगिरि अरजित सिंखौ दानि गोदान ओंखारबाय थानाय अरजित सिंनि मेथाया बिरात मोजां मोजांं हमारि अधुरि कहानि आरो आरो आं सावथुनगिरि फावखुंग्रि मोजां मोनग्राया दिपिका पादुकन बिनि फिसायनि नामा रनबिर सिंह बिरात सायस मोनो आङो गोजौ सुन्द'रि आरो फावखुंगुर शाहरुख खानाबो बिरात हेन्दसाम बिनि सावथुनफोरा कोल ह' ना ह'खौबो मोजां मोनो कुस कुस होता है आरो आं मोजां मोनग्रा फावखुंगुर शाहरुख खान आरो आं मोजां मोनग्रा फावखुंग्रि दिपिका पादुकन बिसोर सानैजोंबो गोबां सावथुन गादों बिसोरो मुभिफोर मुभिफोरा नामफोरा